हलो

हलो हलो हा हलो मां मोडर्न स्कूल मां ॻाल्हायां पियो मोडर्न स्कूल मां ॻाल्हायां पियो हा तव्हांजे ॿार जी तबियतु ख़राब आहे उनखे बसि तबियतु वधीक ख़राब अथसि त स्कूल मां मेसेज आयो भई उनखे असां वधीक भई दवाऊं गोरियूं नथा ॾई सघूं उनजी वधीक भई तबियतु ख़राब थींदी थी रहे हा हा न उनजी तबियतु वधीक ख़राब पइ थींदी वञे हा

न न बिल्कुलु न ऐं असां ईअं छा गोरियूं बि नथा ॾई सघूंसि उनखे डॉक्टर चयो आहे भइ असां अचूं था ट्रीटमेंट कयूं था फ़ोन कयो हो डॉक्टर खे जीअं असां डोक्टर अचूं था भई डॉक्टर अचे थो हा

हा बसि पाणी पीआरियो आहे हुस ऐं वॉमेटींग पियो करे वधीक न न लंच बॉक्स बि पूरो न कयो अथईं हूं हूं हा हा थोरो जल्दी अचिजो ऐं उनजी तबियतु वधीकु पई ख़राब थिएसि

हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु असांजे ओब्जेशन में आहे ऑब्जर्वेशन में आहे हूं हूं

हा थोरी थोरी देरि में पाणी पाणी पी इनखे पीआरींदा रहिजो पाणी पीआरींदा पर वॉमेटींग थो करे

न न न ल बिल्कुलु न हा हा हूं हूं हा हा हा पर जेतिरो जेतिरो जल्दी थी सघे जेतिरो जल्दी थी सघे ओ जे जल्दी अचिजो हा हा छाकाणि घड़ी घड़ी छा अखियूं अखियूं बंदि करे पियो खोले पियो अखियूं बंदि करे पियो खोले पियो न न बसि ईअं ई थोरो ईअं आइब्रे खे एन सॼा लिङनि या ॾकनिस पिया ए हिले पियो वेठो

हूं हूं हा हा जेतिरो जल्दी थी सघे अचो ठीकु आहे महेश ईसराणी हा हा हा